ہیلو السّلام علیکم وعلیکم السّلام آپ جی میں مہوش احمد کی پیرینٹ بات کر رہی ہوں اس احمد کی ممی آپ آپ اے ایم یو سٹی اسکول پرنسپلس کی پرنسپل بات کر رہی ہیں جی در اصل بات یہ تھی کہ ہم لوگ فیملی ٹور پہ جا رہے ہیں اس لیے بھی ٹائگر ریزرو سیٹوں پہ تو اسی سلسلے میں ہمیں آپ سے لیو چاہیے تھی احمد کے لیے چار دنوں کے لیے جی میم ایکچولی اس کی اس کی اٹینڈینس کم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور جی میم لیکن ابھی یہ ضروری ہے ہمیں جانا تو آپ بس چار دن کی چٹھی ہمیں چاہیے اس کے بعد انشاء اللہ وہ کلاسیس کنٹینیو کنٹینیو کرے گا اور ابسینٹ کوشش کریں گے کہ نہ کرے جی میم میں اپلیکیشن آپ کو بھیجوا دوں گی کل انشاء اللہ اسی سے رلیٹیڈ بٹ آپ اس کو پرمیشن دے دیجیے گا اور یہ ہماری بہت ہمبل ریکویسٹ ہے جی نہیں جی میم اور آگے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا میم جی میم اپلیکیشن دینے والے تھے لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم نہیں دے پائے پہلے اپلیکیشن اسی لیے مجھے کانٹیکٹ ہونا پڑا آپ کو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کو کال کرنا پڑا جی بہت بہت شکریہ میم آپ کا پرمیشن دینے کے لیے بہت بہت شکریہ السّلام علیکم